हलो हँ फोन आयल रहै एहि नम्बरसँ हँ हँ हँ हँ

ठीक

हम हमर पुस्तकालयमे ए आइ आर के एकटा अलगसँ सेक्शन अछि ओहिमे काफी दुर्लभ ए आइ आर सभ उपलब्ध छै अहाँ लऽ सकैत छी एहिमे स्वतन्त्रता पूर्वक ए आइ आर सभ सेहो छै आओर काफी हालवला ए आइ आर तक सेहो छै तऽ मतलब लीगल सेक्शनमे बहुत रास किताबसभ उपलब्ध छै आ एकर अलावा हमर पुस्तकालयमे इतिहास साहित्य ओकर बाद विज्ञान बहुतरास आर्काइवल इम्पोर्टेंसके पत्र पत्रिका समीक्षा ईसभ उपलब्ध छै लेकिन कहि सकैत छियै जे हमर पुस्त हँ हँ हँहँ साहित्यमे हमरा लग अगर अगर देखल जाय तऽ प्राथमिक भाषा मैथिली अछि मैथिलीके बहुत रास पुस्तक हमरा लग अछि हमर पुस्तकालयमे तकर अलावा हिन्दी साहित्य बाङ्गला साहित्य आ संस्कृत साहित्य ई चारि टा आ अंग्रेजी साहित्य ई पाँच टा भाषा साहित्यक किताब हमरा लग उपलब्ध अछि जाहिमे मैथिली अंग्रेजी आओर हिन्दीके साहित्यक किताब बहुलांशमे अछि आओर बाँकी दुनू भाषाके किताब अल्प अछि कम अछि हँ उपलब्ध तऽ अछि हुनकर तकरीबन तकरीबन सभटा किताब हँ उपलब्ध अछि हुनकर परिशीलन अछि हुनकर तीत अतीत अछि

ओ किताबके ओना यदि अहाँ मतलब छै जे यदि अहाँ पन्द्रह दिन रखैत छियै कोनो किताब तऽ ओकर ओकर ओकर शुल्क छै मात्र बीस टाका आ ओकर बाद जतेक दिन अहाँ रखैत छी पर पर डे जे छै से पाँच रुपैआके वृद्धि ओहिमे होइत जाइत छै ठीक छै लेकिन यदि ओ छै संख्योपर निर्भर करैत छै तऽ जँऽ अहाँ बेसी किताब इश्यू कराबैत छियै तऽ ओ समेकित रूपसँ ओहिमे किछु डिस्काउंट दैत छियै हमसभ हँ

धन्यवाद